नव लख नवे हज़ार नव सौ नवानवे पंज लख पंजाह हज़ार पंज सौ पंजवंजाहु ॿ लख चोवीह हज़ार टे सौ टेटीह टे लख सतावीह हज़ार पंज सौ हिकु सत लख असी हज़ार अठ सौ सतासी